नमस्ते यादव जी क्या बात है हाँ कौन कलास के चाही अच्छा तो कितने बच्चे हैं कितने बच्चे हैं

तो हाँ हाँ सबके किताब हैं इसमें जो है अलग अलग नई नई कम्पनियों के नई नई चीज़ के हैं और उसके अलग अलग रेट हैं रेट को समझना पड़ेगा आपको

कक्षा आठ के तो आठ विषय हैं अच्छा कक्षा आठ के आठ विषय का तो इसमें कौन कौन सी आप कौन कौन सा विषय लिए हैं हमारे हमारे पास हर प्रकार की यह कम्पनियों की हर सब्जेक्ट की किताबें हैं जो चाहिए वह ले लेना हाँ रेट में थोड़ा से इधर उधर होगा उन्नीस बीस का हाँ हाँ हाँ भई हाँ बोलिए आप

हाँ तो आज इस्कूल जो हाँ इस्कूल से पर्चा ले आना इस्कूल से मास्टर से पर्चा बनवा लेना या पर्चा छपा हुआ पर्चा छपा हो वह ले आएँ तो हमार ओ न हो और इसमें हाँ जिनसे होगा अब एक बार सेवा का अवसर दो उसके बाद हम आपको जो रहेगा काम वह कन्सेशन रेट में आपको मिल जाएगा जैसे आपके वैसे हमारे बच्चे वही तो नहीं हुआ तो हर चीज़ हर हाँ हर चीज़ अऍं हमारी दुक़ान है फतेहगन्ज हाँ हाँ हाँ फतेहगन्ज बा ठीक है अइसे में आपका काम है ऊ इस्कूल से जब जइयो तो ऊ पर्चा का काम होए हमारे नम्बर वॉट्सआप कइ दिहो वॉट्सआप कइ देबो तो हम ओहि लागे बताइ देबै कि हाँ एतना तोका एतना खरचा लागे एतना तोहार सब्जेक्ट के तो आप वही बजट के हिसाब आप चला आओ हाँ हाँ हाँ जी ठीक बा नमस्ते हुँ धरो